आ सर म्हाजें पॅन काड मात्शें उदकान डॅमेज जाल्लेलें आसा म्हाका न्यू डिप्रींट करूंक जाय हांवेन थोडे डॉक्युमेंट्स हाडला म्हजें आधार कार्ड पयलींचे पॅन कार्डाची कॉपी इलेक्ट्रिसिटी बील इनकम सर्टिफिकेट आनी किदें डॉक्युमेंट्स जाय नाका न्हू सर आनी म्हजें रिप्रीन जावन पंदरा दिसांनी मेळटलें म्हाका हां बरें देव बरें करूं तुमकां